ہمارے گاؤں میں بہت سارے بزرگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں اس کے ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ علاج وغیرہ کرانا پسند نہیں کرتے ہیں ان کو علاج کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ منع کر دیتے ہیں اس لیے وہ بستر پر پڑے ہوتے ہیں ان کے گھر والے ان کی دیکھ بھال بہت ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں